आं हॅलो सत्यराय रेस्टॉरंट आं हांव शशांक अ कामत उलयतां म्हापशेंच्यान अं एक तुमचे कडेन चोवकशी करपाक जाय तुमचेे कडेन अं वेज अं गोडान गुलाबजाम वा तिकटांक भेंडी फ्राय पनीर मसाला अशें मेळू येता हां बरें आनी अ नॉनवेजान मांसाहारी जेवणांत नुस्त्याचें किंवा चिकनाचें कांयी खाणां हां बरें बरें बरें म्हाका तुमी वॉट्स्पार धाडटा न्ही ते मेनू धाडटा हा बरें बरें